दङ दाथ' फार्स्ट सेमिस्थारनि एगजामनि रुथिन होबायना नोंना सिलेबासफोरा जोबजोबबाय ए आंना आंनियालाय जोबफ्रामजोबबाय बिब्दि एसे गैला गैनायालाय खालि साननै सानथामसो रिभिजोन खालामनो मोनबा सेथिसफाइद जासिगोन आरो आङो सिलेबासनि सायाव औ औ औ जोंनियाबो लादों थाब थाब फोजोबबाय होनबाबो इसे बारानो क्लास खालामनानै दाथ' बि एस सि आइ दि सि आवबो इक'न'मिक्स साबजेक्टखौ होना होबायना गोदोनाबो बिराद बुरजानो दङ हाख'वाखै दायो होनबाबो जोबफ्रामनाय बायदियानो दा थार्द सेम आरो फिफ्थ सेम दङ आरो जोबनो नोंसोरनाथ' औ

औ औ अ औ औ औ थार्द आरो फिफ्थनाथ' फार्स्ट सेमनि जोबनासो जासिगोनखोमा बेकनि एग्जामबो थायोना गथ'फोरा औ

जोबहैगोन दे सम दङ जोबगोन दाथ' फार्स्ट सेमनिखौल'सो होदो एग्जाम देटखौ ओमफ्राय थार्द सेम आरो फिफ्थ सेमनिखौथ' होथ'वाखैना अ अ औ सबथानैनि उनाव मार्चनि फिफ्थिननिफ्राय औ औ औ खालामनोसै रिभिजोन ख्लास खालामना होनोसै न'आव थाबाबो बांद्राय गोबाव बन्द' मोनबाबो फरायाना गथ'फ्रा खायसे खायसे औ खालामना बे कलेजावनो फैथोंसै जुदि जोंबो जाथोंसै एसे फरायनायबो जाथोंसै ख्लासावनो अ औ बि एस सि जोबबाय आइ दि सि आ एसे दंबावो

अ अ अ दे दे जोबहैगोन दे दे होनबालाय दोनबाय